रुट्टी बनाना ते मिगी पैह्लें दी आंदी ही सब्जियां सुब्जियां ते में बनाई लैंदी ही ते तुसेंगी पता ऐ कि जेल्लै लाकडाउन आया ते सारे लगे घर शैफ बनन सारें नमियां नमियां चीजां बनाइयां ते में बी इक अद्धी चीजां ट्राई कीतियां जियां केक होई गेआ बेकरी दी चीजां होई गेइयां ते में बी सारें कोला पैह्लें केक बनाना शुरू कीता ते जेल्लै केक बनाया पैह्ली दूई बारी ते मेरे कोला भलेआं ई निं बनेआ ओह् मता गतावा बनी गेआ मिगी समझ निं आई केह् होएआ फिर में यूटयूब दिक्खेआ इक दो जने कन्नै होर पुच्छेआ कि कि'यां बनाना ते धीरे धीरे करियै मिगी थोह्ड़ा केक बनाना आई गेआ ते फिर केक दे बार में शुरू कीता रसगुल्ला बनाना रस्सगुल्ला बनाया पैह्लें में यूटयूब दिक्खी लेआ घर आह्लें कोला पुच्छी लेआ मम्मी कन्नै अपनी अपनी खड़ो खड़ी कीती अपने कन्नै की बनानी नमीं चीज ओह् बी बनाई ते फिर धीरे धीरे करियै मिगी समझ आई गेआ कि कि'यां करना ऐ ते फिर में बड़ियां चीजां ट्राई कीतियां जियां पापड़ी चाट होई गेई बेकरी दा समान हो गेआ जादा में बेकरी दा समान बनाया जियां मट्ठियां होई गेइयां सेवियां होई गेइयां इ'यां में बड़ी कुछ बनाया ते में एह्दे कोला इ'यै सिक्खेआ कि पेशैंस होनी चाहिदी ऐ बंदे च हर चीज करन बास्तै थोह्ड़ा टाईम लगदा ऐ ते पेशैंस होनी चाहिदी ऐ बंदे कोल कि पेशैंस होगी ते सारी चीज होगी पूरी ते शैल बनग